ہلو مجھے اپنے موبائل بل کے بارے میں ایک ریمائنڈر ملا لیکن مجھے یاد نہیں کہ کتنی رقم ڈیو ہے اس لیے میں آپ کے آٹومیٹیڈ سسٹم کو کال کر رہا ہوں تاکہ اپنا کرنٹ بل اماؤنٹ چیک کر سکوں میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے میرے نمبر کا ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس معلوم ہو جائے جب آپ کی ششٹم مجھے کہیں گے کہ اپنا موبائل نمبر دیجیے تو میں اپنا موبائل نمبر پرووائڈ کروں گا میرا موبائل نمبر ہے نائن ایٹ ایٹ سیون ٹو فائیو نائن سکس ایٹ ٹو کررپیا میرے نمبر پر رجسٹرڈ کرنٹ منتھ کا بل اور ٹوٹل ڈیو اماؤنٹ بتائیں اگر پاشیبل ہو تو مجھے لاسٹ پیمنٹ کی ڈیٹ اور کتنی رقم جمع ہوئی ہے وہ بھی بتائیں اگر کوئی لیٹ فیس یا سرچارج بھی اپلائی ہوا ہے تو وہ ڈیٹیلڈ بھی ساتھ شیئر کریں میں انشور کرتا ہوں کہ میں اپنے بل کی پیمنٹ ٹائم پر کر دوں تاکہ سروس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اگر آپ کی ششٹم مجھے ایس ایم ایس کے ذریعے بل کی تفصیلات بھیج سکتا ہے تو پلیج وہ بھی مجھے بھیج دیجیے